आंनि न'खरावथ दा गासै बुंनो थाङोब्ला बुरजायैनो दङ जोंनि आबै दं आबौ दं बिमा बिफा आरो बिदा सानै बिब सानै आमफ्राय आं ओमफ्राय ओरैहाय बिदा बिबाजों दं बिदा बिबाजैनि गथ गथाय दं आरो आंनि फेमेलि दं आंहा दा फेमेलिया जेन'बा ओरैनो उन्दैफ्रा सानै दा बेयावहाय हौवा सासे हिनजाव सासे दा आंनि न'खर सालायनाया बेनो आङो खुनुरुखुमब्लाबो आङो आंनि न'खरखौ थाख थुग सोलिहोनो हायो आरो आंनि खामानि मावनायजों एसेनो